हेलो एक गाड़ी बुक करना छै पूरन देवी मन्दिर जेतिए पूजा करैलऽ तऽ कितना भाड़ा लगतै जाइके आबैमे आबैमे कितना टाइम लगतै फेर जाना छै वहाँसँ आना भी छै तीन चारि आदमीसँ चारि आदमीसँ जेबै कितना भाड़ा लगतै फेर रास्तामे होटल भी जाना छै वहाँ रुकना भी छै थोड़ा देर खाना वाना भी खाना छै